हैलो मैडम नमस्ते मैडम आप ममता ठाकुर बोल रही हैं जी जी जी मैडम मैंने वो एक दोस्त से सुना था कि उसकी बेटी आपके पास आती है योगा सीखने तो मैं अपने बेटे को और बाँकी हम हमारे एक्चुअली हमारा एक लेडीज क्लब है यहाँ पर तो हम अपने सब बच्चों को योगा सीखने के लिए भेजना चाहते हैं आप क्या कितना पेमेंट लेंगी मैडम और कितने दिन करेंगी थोड़ा अगर बता देंगी तो अच्छा रहे ठीक है ठीक है मैडम हफ्ते में दो दिन ठीक ठीक ठीक है ठीक है ठीक है मैडम प्राइस कितना लेंगी मैडम पर हेड जी मैडम जी अच्छा एक बच्चे के पर हेड पाँच सौ लेंगी मतलब एक महीने को पाँच सौ लेंगी या एक दिन को पाँच सौ लेंगी मैडम आप एक महीने में आप दो मतलब एक जी जी जी जी जी ठीक है ठीक है मैडम अच्छा लगा एक्चुअली क्या है न ये बच्चे स्कूल के आने के बाद कुछ नहीं करते दिमाग खराब कर देते हैं शाम को तो ये बाँकी किसी चीज के लिए क्यों भेजें योगा के लिए भेजेंगे बचपन से हीं ये लोग अगर योगा सीखेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे जी मैडम जी मैडम जी मैडम हमने एक्चुअली आपका नाम सुना था कि आप बहुत अच्छा मतलब सिखाती हैं और मेरे बेटे को मैंने पूछा तो वो भी बोल रहा है ठीक है मैं जाऊंगा योगा सीखने तो इसीलिए मैंने पूछा मैडम ठीक है मैडम मैडम आपका मतलब कौन से वाला फ्लोर में है फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर अच्छा अच्छा ग्राउंड फ्लोर में है अच्छी बात है अच्छी बात है मैडम बच्चों में दिक्कत नहीं होगी आराम से जाएंगे और जाकर आ ठीक है मैडम तो आप

जी जी ठीक है मैडम ठीक है मैडम ठीक है मैडम अगर आप ये बोल रहे हैं तो मैं अपने बेटे के साथ बात करके आपको इन्फॉर्म करूँगी चलेगा मैडम ठीक क्या कितने बच्चे आएंगे हम एक्चुअली श्योर होकर हम आपको बताएंगे कि कितने बच्चों को हम भेजने वाले ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है मैडम तो आप पहले दो महीने का एडवान्स रखेंगी और फिर हम बच्चों को मतलब वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं ठीक है मैम आप बताइए आप मतलब कौन कौन से दिन को सिखाते हैं अगर हफ्ते में दो दिन सिखाएंगे तो कौन से कौन से डे पर हम छोड़ें अपने बच्चों को मैम मंडे और वेडनसडे न वो थोड़ा स्कूल टाइमिंग वाला टाइप का हो जाता है न तो इसीलिए अगर सेटरडे संडे को होगा तो अच्छी बात है बच्चे नही तो थक हार के आने में उनको बहुत प्रॉब्लेम होगा ठीक है और ये बच्चे क्या कहते हैं ये लोग बाहर भी अलग से सोसायटी में खेलने जाते हैं तो अगर आप योगा मतलब इन बच्चों के लिए सेटरडे संडे अगर रखेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा सुविधा होगा हमलोगों को जी मैडम जी और मैम आप पाँच सौ हीं लेंगी कुछ कम नहीं करेंगी क्या हाँ जी मैडम आपको इलेक्ट्री बिल और बाकी सब बिल देने का पड़ता है पता है लेकिन हम अगर दस पंद्रह बच्चे आएंगे तो आप थोड़ा कम करेंगे क्या पाँच सौ से कर देंगी ठीक है फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी जी तो जी यहाँ सोसाइटी में एक्चुअली हमारे बहुत सारे बच्चे हैं तो अगर मैं भेजूँगी तो सभी मम्मियाँ अपने बच्चों को भेजेंगी तो अगर दस पंद्रह बच्चे पंद्रह बीस बच्चे अगर हो रहे हैं तो अच्छे से सीखने में भी उन लोगों को मजा आया दोस्त दोस्त जाएंगे एक दो जन जाएंगे तो ये लोग सीखेंगे नहीं अच्छे से शर्म आएगी इन लोगों को तो अगर सब मतलब इक्कठा जाएंगे तो अच्छी बात है सेफ़्टी भी है कि चलो सब बच्चे एक जगह पर है अच्छे से सीख रहे हैं अच्छी बात है न मैडम जी जी जीमैडम ठीक है मैडम तो फिर मैं यहाँ सबके साथ श्योर हो के मैं आपको बताती हूँ मैडम चलेगा जी मैडम ठीक है मैडम थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैडम थैंक यू जी ठीक है